हय म्हाका हांवें तुमका ऑर्डर दिल्ली नी आंब्या खातीर हय म्हाका मेळळी तुमची ऑर्डर

मानकुराद आंबे जाय आशिल्ले आनीक दोन तीन कार्टन मेळटले कशें ते हय हां आनीक दुसरे तरेचे बीन ना ते कशें दिता ते कशें दिता तुमी

आं हां हय मानकुराद जाय आसलेले तीन कार्टन धाड तूं म्हाका हांव म्हाजी हय म्हाका होलसेलान विकपाक जाय आशिल्ले ते हय हांव तुमचे हें ट्रार्न्स्पोट फेसिलीटी बी आसा लायक तुमी पावयता आं हां केन्ना म्हळ्यार मेळटली म्हाका म्हाजी ऑर्डर आनीक पांच दिसानी मेळपाक शकता हां सकाळचें कांय सांजे सांजचे मेरेन पावतले नी हांव म्हाज्या हेंका सांगून दवरता कामगारांक ऑर्डर येतली ती घालून दवर म्हूण आं हां बरें हां

आं हां सांगता आं हां